सर्फ बोर्डनि जे बारे में मूंखे का वधीक ॼाण त कोन्हे पर जेकॾहिं मां ॿुधाइणो हुजे त सॉफ्ट टॉप सर्फ बोर्ड जेके थींदा आहिनि असां ॾाढा सहांगा हूंदा आहिनि त जॾहिं मां लहरबाजी कॾहिं सिखणु चाहींदुसि या शुरू कंदुसि त मां इन्हनि सर्फ बोर्डनि जो ई इस्तेमाल करणु पसंदि कंदुसि